ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سارے اسپتال دستیاب ہیں اور اسی طرح سے طبی خدمات بھی موجود ہیں جو کہ مریضی کی خدمت کرتے ہیں اور یہ ہسپتال اور طبی خدمات بہت ہی اچھے اور بہت بہتر ہیں خاص طور پر آج کے زمانے میں ان اسپتالوں اور طبی خدمات کی وجہ سے بہت سارے مریض اچھے ہو رہے ہیں اور ان ہسپتالوں کی محنت کی وجہ سے ان لوگوں میں ایک امید کی نئی کرن نظر آتی ہے خاص طور پر آج کے زمانے میں ہسپتالوں کا جو خرچہ ہے وہ سرکاری طور پر کافی سستا ہو گیا ہے پہلے کے زمانے میں رشوت خوری بہت زیادہ ہوتی تھی اور اسی طریقے سے بہت سارے ڈاکٹرز بھی لوٹ گھسوٹ کا کاروبار کرتے تھے جب کہ آج کے زمانے میں ان ساری چیزوں پر روک لگا دیا گیا ہے اور آج کے ٹائم پر سرکاری ہسپتال میں دوائیں پہلے سے زیادہ سستی اور اچھی ملنے لگیں اور اسی طریقے سے کوئی بھی میڈیکل کام ہو جیسے کہ اکثر اکثر کروانا ہو جیسے کہ ایکس رے کروانا ہو یا سی ٹی سسکین کروانا ہو یا کسی بھی طرح کے جانچ کرانی ہو ان سب کاموں میں بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں خاص طور پر خاص طور پر کووڈ کے زمانے میں ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آئی کہ ان ہسپتالوں اور طبی خدمات کی وجہ سے جو لوگ بیمار ہو گئے تھے ان کو کافی سہولتیں دی گئیں اور ان کو مسلسل علاج کیا جاتا رہا تاکہ وہ لوگ تاکہ وہ لوگ صحت یاب ہو جائیں ہمارے علاقے میں صحت کے صحت کے دیکھ بھال کے لیے بہت ساری چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر زیادہ تر سرکاری ہسپتال نہیں بلکہ پرائیویٹ اسپتال ہیں اور اسی طریقے سے ان سرکاری اسپتالوں میں ایمبولینس کی بہت ضرورت ہے اچھے اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور اسی طریقے سے بیماروں کے لیے بہترین بیڈ کی ضرورت ہے اور اور تیمیر اور تیماردار جو ہوتے ہیں جو مریض کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ سہولیات اگر دستیاب ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے تو اس لیے ہماری حکومت کو چائیے کہ ان سب چیزوں پر غور کریں اور ملک میں یا ہمارے شہر میں یا ہمارے علاقے میں جو ہاسپیٹلز ہیں ان کو بہتر سے بہتر کرانے کی کوشش کریں